दुनिआँ तऽ पहिलेसँ बहुत विकास कयलकए पहिलेसँ बहुत बेसी विकास कयलकए पहिलाक जमानामे आदमी टमटम पर चढ़ैत रहै एक जगहसँ दोसर जगह जाइमे एकसँ दू दिन लागि जाइत रहै आबके जमानामे तऽ अपन गाड़ी साधन भए गेल छै दू चक्का चारि चक्का जाहिसँ आदमी बेसीसँ बेसी बहुत भए गेल तऽ दू घण्टा तीन घण्टामे दूरसँ दूर पहुँच जाइत छै आ पहिलाके आब तऽ दोसरो देश जेनाइ बेसी दूर नहि रहि गेल छै बेसी टाइम नहि लागैत छै प्लेनसँ आदमी तुरन्त चलि जाइत छै दू तीन घण्टा लागैत छै एक देशसँ दोसर देश चलि जाइत छै एतेक दुनिआँ विकास कए गेलैए पहिलेके जमानामे फोन नहि रहै आइके जमानामे आदमी कतबो दूर रहैत छै ओकरासँ बात कए सकैत छी अहाँ तुरन्त पहिलेके जमानामे रहै जे ओ सन्देश पहुँचैयौ तब जाके अहाँकेँ पन्द्रह बीस दिनमे ओ सन्देशके अथी होइत रहै जकरा लग पहुँचाबैत छै ओकरा लग पहुँचैत रहै पन्द्रह बीस दिनमे आइके जमानामे तुरन्त मैसेज करियौ तुरन्त पहुँचि जाइत छै ऑनलाइन सभकुछ तुरन्त कुछ ऑडर करियौ घरपर अहाँकेँ खाना आबि जायत किछु मँगबैके यए तऽ तुरन्त ऑनलाइन आर्डर करियौ तुरन्त पाँच छओ दिनमे आबि जाइत छै एतेक दुनिआँ विकास कए पहिले एतेक चीज रहै कुछ नहि रहै पहिलेसँ बहुत ज्यादा विकास केलकैए दुनिआँ लेकिन पहिलेसँ जतबा विकास केलकै ओहिसँ इहो छै जे गाड़ी घोड़ासँ बहुत ज्यादा प्रदूषण होइत छै बहुत कुछ होइत छै हानिओ भेलैए बहुत कुछ लेकिन बहुत ज्यादा दुनिआँ विकास केलकैए बहुत बेसी विकास केलकैए आ अपन भारत तऽ कुछ बेसीए विकास केलकैए हर चीजके मामलामे चाहे जे भी हुए शिक्षा रोजगार सड़क सभकुछके मामलामे विकास केलकैए बिहार बिहार भारत अपनसभ सभ विकास केलकैए आओर दुनिआँ तऽ बहुत ज्यादा विकास केलकैए जे आइ चाँदपर तक आदमी एतेक विकास कए गेल छै दुनिआँ जे चाँदपर पहुँचि गेल छै हेँ एतेक विकास भए गेल छै जे चाँदपर पहुँचनाइ कोनो बड़का बात नहि छियै चाँदपर पहुँचि सकैत छी हम एतेक ज्यादा विकास कए गेल छै अहाँ बुझि सकैत छियै कतेक ज्यादा विकास भेल छै दुनिआँक जे अहाँ चाँद तक पर जा सकैत छी पहिले एतेक रहै कुछो पहिले तऽ रेडियोपर आदमी सुनैत रहै समाचार न्यूज़ देखैत रहै क्रिकेट देखैत रहै आब तऽ आरामसँ आदमी टीवीमे ऑनलाइन मोबाइलपर देख सकैए एतेक विकास भए गेल छै दुनिआँके आओर की विकास हेतै अभी तऽ आओर विकास होनाइ बाँकी छै अभी तक बहुत विकास भेल छै दुनिआँ बहुत बदलि गेल छै पहिलेसँ बहुत कुछ बदलि गेल छै हर चीज पहिले एक रत्तिके फोन आबैत रहै बटनवला आइ काल्हि हाथसँ टच करियौ सभकिछु भए जाइत छै हर चीज मिल जाइत छै अहाँके कोनो दिक्क्त नहि होइत छै कतहु आ कुछ भीमे कोइ दिक्क्त नहि होइत छै एतेक दुनिआँ विकास केलकैए बहुत बदलि गेल छै